ہیلو جی میں نے ٹیکسی بک کی تھی جی ہاں جی سر دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے میں نے آپ کو ذات میں نے آپ کو جو ہے جامعہ کے گیٹ نمبر سات پہ بلایا تھا تو مجھ میں جس کے ساتھ جن کو لے کر آپ کی ٹیکسی میں جانے والا تھا وہ جو ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میٹرو اسٹیشن پر وہ کھڑے ہیں تو آپ جو ہے میں اب وہاں نہیں ہوں گیٹ نمبر سات پہ جامعہ کے اب میں جو ہے جامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میٹرو اسٹیشن کے پاس آگیا ہوں تو آپ ایک کام کریں آپ گیٹ نمبر سات کو چھوڑ کر مجھے جو ہے گیٹ نمبر ایک ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میٹرو اسٹیشن کا گیٹ نمبر ایک وہاں پر آپ مجھے پک کرنے کے لیے آجائیں دراصل اُن کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اِس وجہ سے وہ گیٹ نمبر سات تک جامعہ ملیہ اسلامیہ والے گیٹ نمبر سات تک نہیں آ پائے اِسی لیے مجھے ہی گیٹ نمبر ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ میٹرو اسٹیشن کے پاس پہونچنا پڑا تو پلیز آپ جو ہے گیٹ نمبر ایک پہ آجائیے اور مجھے یہیں سے پک کر لیجیے